कंहिं माण्हू मोकल कंदा आहिनि ऐं जेके दुकान चइजनि त दुकान जिते असां रहंदा आहियूं चेंबूर में त उते होटलूं आहिनि सैलून आहिनि हार्डवेयर जा दुकान आहिनि चांहि जा दुकान आहिनि सभु कुझु आहे मतिलबु हेयरकट जो आहे मंदिरा जे गुल जो कुल डिपाटमेंट आहे स्टेशनरी आहे बुक स्टोल आहे सभु कुझु आहे हिते